मेरा सबसे ख़ासतौर में जो यादगार मेरा बाइकिंग का जो अनुभव था वो मेरा काफ़ी खास था क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ बाइकिंग करने के लिए पचमणी गई थी जो मेरे घर से सौ डेढ़ सौ किलोमीटर के समथिंग है पचमणी काफ़ी अच्छी जगह हैं जहाँ पे ट्रेकिंग करने में उस रास्ते पे ट्रेकिंग करने में काफ़ी मजा आता हे बाइकिंग के लिए मतलब बाइक चलाने में काफ़ी अच्छा मजा आता है वहाँ पे बाइकिंग जब मे करने गई थी तो अब मेरे साथ मेरे सारे दोस्त थे हम कम से कम दस लोगों का ग्रुप गया था सभी को बाइक चलाना काफ़ी पसंद है हम लोगों ने अपने पास रोएल इनफिल्ड लेकर रखी है हम उसी से जाते हैं और उसी पे सेर करके आते हें हम लोग हमेशा हर महीने चार दिन का एक ट्रिप बनाते हें कि हम चार दिन के लिए कहाँ जाना चाहते हो और हम लोग बाइक से जाते हैं और बाइक से ही आते हैं जिसे हमें जाने में काफी मज़ा आता है हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है वहाँ जाने का और मैं तो कहूँगी कि सभी लोग वहाँ पे जाएं क्योंकि वहाँ पर बाइकिंग चलाना बहुत अच्छा लगेगा सभी को मुझे तो काफ़ी मजा आया